ہلو میں محمد عاقب بول رہا ہوں مجھے اپنی درسی کتابیں خریدنی تھی آپ بک شاپ سے بول رہے ہیں ہم سیدنا ابوبکر صدیق میں پڑھتے ہیں اور ثانیہ ثانیہ میں ہیں ہم تو ہمیں اپنی درسی کتابیں چاہیے جی تو مل جائیں گے آپ کے یہاں تو ہماری کتابوں کا نام لکھ لیجیے آپ اور اُس کے ریٹ بتا دیجیے کتنے کا ملیں کتابیں ملیں گی آپ کے یہاں

ایک بار دیکھ لیجیے کتاب ہم بتا رہے ہیں آپ کو کون کون سی ہماری درسی کتابیں ہیں تمرین نَو تمرین صَرف اور این سی آر ٹی کی بک ہے سیون کلاس کی ہینی کام جی ہمارے اِس بار درسی کتابوں این سی آر ٹی کی بک چل رہی ہیں تو مل جائیں گی آپ کے ہاں جی قصص النّبيين ہے اور القراءة الراشدہ ہے یہ سب کتابیں چاہیے آپ کے یہاں مل جائیں گی نا جی جی اچھا آپ ڈائریکٹ ہمارے مدرسے میں ڈلیوری کروا دیں گے جی جی ہم یہاں مہیپت مدرسے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی مہیپت مئو چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کو ایڈریس دے دیں گے اچھا آپ کروا دیجیے گا

چلیے ٹھیک ہے